हाँ हमारे क्षेत्र में बदलती जलवायु के साथ प्रभावित होते हैं जैसे बाढ़ आ जाती है पानी आ जाता है तो उससे फसल ख़राब हो जाती है हमारी सूखा भी पड़ जाता तो फसल होती ही नी सूखा पड़े फसल ख़राब हो जाती है कड़ी सर्दी पड़ती तो कड़ी सर्दी में भी हमारी एग्रीकल्चर वालों को किसान लोगों को बहुत घाटा जाता है ओला वृष्टि हो जाए फिर भी किसान वो हो जाता है मतलब किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए लेकिन किसान को हमेशा घाटा जाता है इसमें किसान हमेशा हर एक आपदाओं से निपटता है उसके सहायता करने के लिए सरकार होती है सरकार थोड़ा बहुत वो दे पैसा देती है उसे इससे उसको नुकसान होता है उसकी भरपाई कर सके वो और भरपाई कर सके तो इसलिए उसको थोड़ा बहुत तो उससे से ही हो जाता है जैसे फसल ख़राब होती पूरी नी होती थोड़ा बहुत होती है और पूरी भी हो जाती है तो सरकार उसका मुआवजा भी देती है